میں کووڈ کی ویکسین کے بارے میں بتانا چاہوں گا ابھی کافی لوگوں نے کووڈ کی ویکسین تو لگوا لی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ کی بنائی ہوئی انڈین انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور ایک انگلینڈ کی یو کے کی کمپنی کی بنائی ہوئی یہ ویکسین ہے کووی شیلڈ اس کا اس کا جو ہے ابھی تک تو ہمارے جیسے کے میں نے لگوائی اور میرے سبھی فیملی ممبرس نے بھی لگوائی تو دیکھا یہ جا رہا ہے موجودہ وقت میں کہ ابھی تک تو ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ہے کوئی سیرییس سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ہے باقی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں جو بھرم پیدا ہوا ہوا ہے کہ ویکسین کے بہت سائیڈ افیکٹس ہیں ابھی تک تو مجھے خود کو کچھ محسوس نہیں ہوئے ہیں ایسا باقی بات رہی کوویکسین کی وہ انڈیا کی اپنی بھارت سرکار کی بنائی ہوئی ہے بلکہ اس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں یا ہو سکتے ہیں ابھی پکا نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر کر کے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں اور ایک فائزر کر کے بھی آ رہی ہے وہ رشیا کی ہے اس کی تعریف کافی سننے میں آ رہی ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہو سکے تو اپنے ملک کی ویکسین کوویکسین کو ہمارے ملک کی سرکار اور سائنٹسٹس مل کے اس پہ اور تجربات کر کے اسے بہتر بنا لیں باقی ابھی کورونا تو خیر ہے نہیں اب ختم ہو گیا ہے یہ کرونا اب ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ یہ ہم نے اڈیپٹ کر لی ہے جیسے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے ڈینگو بہت پھیلتا ہے ایک سال میں ایک بار ایسا وقت آتا ہے کہ کبھی ڈینگو کبھی ملیریا ہر علاقے میں پھیل رہا ہوتا ہے سب کو ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ جو ڈینگو اور یہ ملیریا پھیل رہا ہے یا پھیلتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں سرکار دوائی کا چھڑکاؤ کر دیتی ہے اور لوگ دوائی وغیرہ لے لیتے ہیں اور یہ سیزنل ہو گئے ہیں عام ہوگئے ہیں لیکن جب ڈینگو اور ملیریا پہلی بار آیا تھا تو کورونا کی طرح ہی مہاماری بن کے آیا تھا لکین ہم نے اس کو اڈیپٹ کر لیا آج اس کی دوائیاں بھی ہیں تو کہنا یہی ہے کہ کورونا میں اب ہم نے اڈیپٹ کر لیا ہے